مجھے لگتا ہے ہندوستان میں جو اردو بولنے والی برادری ہے وہ اکثریت اس میں مسلمانوں کی ہے اور وہ سب کے سب ہی رواج اور رسم کے پابند ہیں جو اسلام کے ہیں جو عربوں کے رواج تھے وہ اسی کو اپنا کلچر سمجھتے ہیں اسی کے مطابق اپنی زندگی گزرتے ہیں ان کے یہاں تہوار بھی اسی طرح کا ہوتا ہے لیکن کچھ چیزیں ہندوؤں سے بھی جو یہاں کے غیر مسلم لوگ ہیں ان سے متاثر ہوکر ان کے اندر آئی ہیں تو وہ چھوٹی موٹی چیزیں ہیں اس کا بہت زیادہ ان پر اثر نہیں ہے بہت کم ہیں کچھ ہیں جزیاتی طور پر مثال کے طور پر ان کے تہواروں میں شامل ہو جانا دسہرے کے میلے میں شامل ہو جانا اسی طرح دیگر جو ان کے پوچھا کے موقع پہ ان کا تہوار ہوتا ہے اس میں شامل ہو جانا اور یہ دھیرے دھیرے ان کے اندر مذہبی رواداری کے نام پر یہ چیزیں بڑھی ہیں اور مجھے لگتا ہے فلمی دنیا کا بھی اس میں ایک بڑا کردار ہے کہ وہ اردو کو بہت زیادہ استعمال کرتے ہیں اس کی وجہ سے اردو پڑھنے اور سمجھنے والی برادری اس کو اپنی چیز سمجھ کر جلدی اکسیپٹ کرنے لگتی ہے تو یہ ایک پوائنٹ ہے